हमारे आसपास जो दुकान है वह सांगानेरी प्रिंट की है मैं सबसे ज़्यादा सांगानेरी प्रिंट की चद्दरें या कपड़े खरीदती हूँ नियमित रूप से खरीदती हूँ और सांगानेरी प्रिंट जो राजस्थान का जो प्रमुख है इसे बाहर से भी लोग बाग खरीदने के लिए आते हैं और हमसे मंगवाते भी हैं यदि हम शिल्प में सक्रिय हैं तो हम सांगानेरी प्रिंट के अंदर ही सक्रिय हैं और यहाँ की जो सांगानेरी जो प्रिंट की कला है जो शिल्प सामग्री है यह काफ़ी प्रसिद्ध है ये राजिस्थान की सबसे पुरानी कला है इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके छपाई की जाती है इसमें राजा महाराजाओं के समय से प्रिंट की इसकी पहचान है और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी महत्व रखती है